हाँ हम अपने मोबाइल पर न्यूज़ फ़ीड पढ़ते हैं और कई चैनल भी ले रखे हैं जिससे हमको जानकारी होती रहती है हम अपने मोबाइल पर सबसे पहले यूट्यूब पर न्यूज़ देखा करते हैं और पढ़ा करते हैं और भी कई प्राइवेट चैनल ले रखे हैं जिससे हम अपना रीचार्ज करवाते हैं और उनको देखते हैं मोबाइल पर आज तक चैनल का ऐप ले रखा है और ए बी पी न्यूज़ के माध्यम से भी हम जानकारी प्राप्त करते रहते हैं हमारे फ़ोन में और भी बहुत सारे ऐप डाउनलोड कर रखे हैं जिससे हमारे आसपास की जानकारी और समाचार को हम पढ़ और देख सकते हैं जिससे जिससे हमको हर चीज़ की जानकारी मिलती रहती है यूट्यूब पर हम हर न्यूज़ को पढ़ते रहते हैं और उसमें हर चैनल सोशल मीडिया के माध्यम से आते रहते हैं जिसको हम सुन सकते हैं देख भी सकते हैं और आज के अलावा अगले दिन भी देख सकते हैं और भी कई प्राइवेट चैनल ले रखे हैं जैसे जिओ टी वी आप को उसके अन्दर बहुत सारे चैनल हमको न्यूज़ के माध्यम से मिल जाते हैं और हम देखते रहते हैं कुछ चैनल खेलकूद के भी ले रखे हैं जिससे हम जिससे हम उसपर खेलकूद भी देख सकते हैं और उसके उपरान्त दूसरे दिन भी न्यूज़ पर देखते हैं देखते हैं न्यूज़ के और फ़ोन फ़ोन में देखने के साथ साथ सोशल मीडिया पर और हमारे घर में टी वी पर भी हम देखा करते हैं फ़ोन में फ़ोन में न्यूज़ चैनल का ऐप लेने से हम कहीं भी किसी भी जगह पर देखते हैं जिससे हर वक्त जानकारी हमको मिलती रहती हे हम न्यूज़ चैनल देखने के लिए आज तक सबसे फ़ेवरेट चैनल मेरा है उसपर हर एक चीज़ और समाचार के बारे में हमको तुरन्त जानकारी प्राप्त होती है जिससे हम देखते रहते हैं फ़ोन में ऐप लेने से एक और भी सुविधा होती है कि हम फ़ोन को चार्ज कर लेते हैं जिससे किसी भी कहीं पर भी चलते वक्त भी हम देख सकते हैं चैनल को अपने फ़ोन में लेने से हर वक्त देखा करते हैं आजकल सत्तर परसेन्ट लोग न्यूज़ को अपने फ़ोन में ही देखते हैं और हमारे फ़ोन में लाइव न्यूज़ भी दिखाता रहता है अगर कोई लाइव न्यू न्यूज़ चैनल ले रखा है तो उससे घर बैठे तुरन्त हम हर एक जगह की जानकारी लेते रहते हैं इससे कहाँ कौन सी दुर्घटना हुई है और क्या हो रहा है उसकी लाइव जानकारी दिखाती रहती है इसलिए फ़ोन में न्यूज़ चैनल का एक ऐप अपना खरीदना चाहिए जिससे हर जगह तुरन्त हम उसको खोलकर देख सकें और हर चीज़ की जानकारी प्राप्त हो इसलिए हमारा फ़ोन सोशल मीडिया के माध्यम से आज बहुत उपयोगी है कुछ जानकारी फेसबुक पर जाकर भी हमको मिल जाती हैं डाल देते हैं और कुछ इन्स्ट्रा इन्स्टाग्राम से भी जानकारी प्राप्त होती रहती है और गूगल पर भी सर्च करके हम कुछ जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं समाचार के बारे में